जीअं त मां वेझो हाणे हिकु स़ोफा वठितो हो जेको डा॒ढो कलर में बढ़िया आहे ऐं उनखे हाल में रखण सां मुंहिंजे हाल जी रौनक़ु वधी वई आहे ऐं असांखे डा॒ढो उन ते वेहणु सां आरमदायकु लगं॒दो आहे उन जो कपिड़ो बि डा॒ढो थधो आहे उनके स़ाफ करणु बि डा॒ढो आसान आहे